हम अभी इंडिया में खेल स्कॉलरसिप के बारे में नहीं जानते हैं लेकिन हमें खेल स्कॉलरसिप के बारे में जानना है क्योंकि जो हमारे अभी आविकसित अभी जो एरिया हैं जैसे कि ग्रामीण भागों में खेल के लिए बहुत ही बहुत खेल के लिए बहुत कुछ आगे बच्चे हैं जो अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय के लिए नेशनल सब खेल सकते हैं लेकिन उन को अभी उतना बाहर जाने के लिए शिक्षित नहीं है और पैसा नहीं है जिस के लिए स्कॉलरसिप खेल के लिए बहुत ज़रूरी है लेकिन अभी हाँ स्कोल खेल स्कॉलरसिप के बारे में नहीं पता है जिस को जानने के लिए हमें गूगल पे बताना पड़ेगा इस को डालना पड़ेगा और शिक्षक से पूछना पड़ेगा शिक्षक और शिक्षिका को खेल स्कॉलरशिप के बारे में हम लोग को बताना पड़ेगा तभी जा कर हम सीख पाएंगे कि हाँ स्कॉलरसिप मिलना चाहिए अगर स्कॉलरसिप मिलेगा तभी हम लोग अच्छे से अपना खेल सकते हैं जा कर कहीं भी जैसे नेसनल या इंटरनेसनल या डिस्टिक पर इसी के इसी लिए खेल स्कॉलरसिप के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है